हँ मिथिला हाट खुलल छै झन्झारपुरमे बहुत नीक छै बेबस्था आउ अहाँके मिथिलाक जे पुरान अस्तित्व जे विलुप्त भऽ रहल छै ओहि सबके सबटा ओतऽ समान मिलै देखिके लेल मिलै छै भेटै छै देखि सकै छी आउ आब तऽ या पहिला पहिलका जे छलैन जे चूल्हा पर खाना बनबै छलखिन औरतसब जारनिसँ से सब भेटैए देखिके धान कुटै छलखिन उखरिमे से सब छै उखड़ि समाँठ छै ओतऽ जे छै जे पुरना चीजसब बहुत चीज छै पुरनका खाना खान पिअन जेनाकि अरिकञ्चन साग भेटत मड़ुआ रोटी देखिके मिलत खानोके बेबस्था सारा चीज छै ओतऽ पोखरि छै पोखरिमे लोक साइडसँ बुलै छै सबटा चीज लेल भेटै छै हँ हँ सबकिछुके बेबस्था छै

हेलो देखैमे पूरा घुमल जाए छै परिवारके साथ सब देखैमे सुन्दर लगै छै

तऽ सब अपन घुमि फिरि सकै छी खाना उना सबसे पहिलुका खाना मिलत जे पहिले विलुप्त भेल जा रहल छलै आब अभी जे खानाके अपेक्षा से सबटा भेटल ओतऽ हँ हँ भनसाघर छै ओतऽ खाना उना सबटा बनबै छथिन अपना हिसाबसे जे मतलब गैस तैसके कोइ बेबस्था नहि छै सबटा चुल्हि लकड़ीपर बनै छै साग बनै छै छोटकी माछ बनै छै हँ मड़ुआ रोटी बनै छै आओर सबचीज सबके बेबस्था छै गेला बाद ओतऽ सबटा बुझबै तऽ अहाँ जाकऽ ओतऽ देखि सकै छी हँ जतेक छोट छोट बच्चा माइ बहिन दादी सभ आदमी जा सकै छी ओतऽ परिवारके साथ बहुत नीक जगह छै दूर दूरके लोक आबै छै ओतऽ देखैलए